हेलो नमस्कार भाई साहब शर हमें गाड़ी की आवश्यकता है शर ब्रिज्जा लेनी है विटारा विरजा

सर ये हाइब्रिड मॉडल है सर ये हाइब्रिड मॉडल है और हाइब्रिड का क्या होता है जी ग्रैन्ड विटारा हमने कहा है क्योंकि क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है और हाइब्रिड गाड़ियों में फ़िफ्टी किलोमीटर तक जो है क्या बैट्री से अप डाउन होता है उसके बाद पेट्रोल या सी एन जी यूज करते हैं जो भी यूज़ होता है लेकिन ये कित कीमत कैसे से बताएँगे हम और रेट ऑफ़ इन्ट्रस्ट क्या होगा अच्छा लेकिन सर रेट ऑफ़ इन्ट्रस्ट मैं पूछ रहा हूँ कितने पर्सेन्ट जैसे हम फ़ाइनैन्स कराएँ जी जी जी जी जी नहीं फ़ाइनल तो सर क्या उस रेट ऑफ़ इन्ट्रस्ट ब्याज क्या रहेगा नहीं नहीं आठ पर्सेन्ट रहेगा नौ पर्सेन्ट रहेगा कितना रहेगा आठ पर्सेन्ट रहेगा नौ पर्सेन्ट रहेगा दस पर्सेन्ट रहेगा

अच्छा ये जो है प्राइवेट फ़ाइनैन्स करवाएँगे या आप सरकारी करवाएँगे नहीं कुछ आप एस्टिमेट डिटेल बता सकते हैं क्या बेनेफ़िट और क्या जो है नुकसान हैं ओके ओके भाई तो अगर जैसे कुछ कम की गाड़ी लें तो

हाँ हाँ नहीं रेट ऑफ़ इन्ट्रस्ट क्या रहेगा रेट ऑफ़ इन्ट्रस्ट क्या रहेगा जी भाई साहब ऐक्चुअली में रेट ऑफ़ इन्ट्रस्ट की जानकारी चाहिए थी ओके भाई साहब अब फिर नेक्स्ट साइन करते हैं ठीक